हां हॅलो आं प्रदीप पैंगीणकर उलयता आं आं आं तुमी नर्सं ह म्हाका मातशें कीतें जालां चॅस्ट प्रॉब्लेम जाता म्हळ्यार दुखता मातशें किसकिसें येल्ल्या बशेन जाता कितें करप तेका प्रेशर म्हणल्यार मागेली बी पी हाय उरता बी पी हय टॅब्लेट चालू आसा म्हाका दिसाक एक घेता सकाळची आं तशें जाम बी आयल ना पूण यें जाता मातशें किसकिसी यें जाल्ल्या सारकें आतां गॅसान बी तशें जावपा शकता गॅस जाल्यार बी आं ना तशें कांय दुखलीं बी ना

अशें दावें सायडीक दावें सायडीक हय उल्टी आयल्या तशें कांय जायना ना ना तशें कांय तशें कांय ना तशें कांय ना हय तशें केन्नाय जाता तस केन्नाय जाता मातशें ये खाल्लें जाल्यार गॅसाची मदीं मदीं घेता सारकी गेवप जायना केन्ना गॅस जाली कांय तेन्ना ये गेता कितें एंटासीट

ना तशें कांय तशें कांय खालें नां यें मात खाल्ले बांगडे बांगडे बांगडे दोन दोन दोन बांगडे खावपा दोन दोन बांगडे खाल्ले आं तेक् लागून आं हां आं आं हां हां विचारता विचारता बरें विचारता हय आसा आसा आसा आं आं बरें बरें बरें बरें बरें बरें